जय झूलेलाल अॼु मां तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में ॿुधाईंदसि मुंहिंजो नालो विधि गोदवाणी आहे मुंहिंजो जनमु उणिवीह सौ नवे जी साल में थियो ॿ मई उणिवीह सौ नवे मां ॾह पढ़ियल आहियां मां घर में सभिनिनि खां वॾी आहियां पहिरां मां पोइ मुंहिंजी भेण पोइ मुंहिंजो नंढो भाउ मूंखे सभु नचण जो घुमण जो फिरण जो गाइण जो ई सभु शौक़ु आहिनि मां इस्कूल में जेके बि प्रोग्राम थींदा हुआ हुन में भाॻ वठंदी हुअमि छो की मूंखे नचण जो गाइण जा शौक़ु आहिनि हिन इअं सभु असांजे इस्कूल में थींदो हुओ त मां हुन सभिनिनि में भाॻ वठंदी हुअमि मूंखे फिल्मू ॾिसण ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि टोकिस में मज़ा ईंदी आहे इलाही मुंहिंजी हिकु साहेड़ी बि आहे जंहिं सां मां सभु ॻाल्हियूं श पंहिंजूं ॿुधाईंदी आहियां जंहिंखे मां सभु ॻाल्हियूं मां छहें में पढ़ंदी हुअमि तॾहिं मुंहिंजा मम्मी खे लकवे जो मामलो आहियो पोइ हुन में पोइ इहो गुज़ारे विया पोइ टाइम ॾाढो ॾुखियो हुओ धीरे धीरे पार पियासीं पोइ मुंहिंजा पप्पा चवनि पिया तूं पढ़ाई छॾे छॾ छो की घर में सभिनिनि खां वॾी मां हूंदी हुअमि त रोटी सभु केर करे हिन हिसाबु सां पर मुंहिंजी हैडमास्टर ॾाढी सुठी हूंदी हुई हुन खां मां पुछो मूंखे जे तव्हां कलाकु अॻु छॾियो इस्कूल मां त मां पंहिंजो मतलबु अॻियां पढ़ी सघंदमि छो की मूंखे घर वञी करे रोटी ठाहिणी हूंदी तॾहिं करे पर मुंहिंजी हैडमास्टर ॾाढी सुठी हुई हुन मूंखे चई ठीकु आहे भले असां तोखे रजा ॾियूं था पिया तूं वञू मां बि कलाकु अॻु वेंदी हुअमि पोइ रोटी वोटी ठाहे करे मुंहिंजा भाउ भेण नंढा हूंदा उन्हनि जी इस्कूल हूंदी हुई उन्हनि खे मोकिलींदी हुअमि तयार करे इअं करे करे मां ॾहे ताईं पंहिंजी पढ़ाई पूरी कई पोइ अरिड़हां साले जी उमिरि में मुंहिंजी शादी थी वेई पोइ मुंहिंजे घोट जो स्वभाव बि ॾाढो सुठो हूंदो तॾहिं बि अञा बि हाणे बि ॾाढो मस्तु स्वभाव आहे मुंहिंजे घोट जो मुंहिंजे सावरनि में बि सभु सुठा आहिनि सभिनी जो स्वभाव ॾाढो मस्तु आहे पोइ धीरे धीरे अॻियां ज़िंदगी निकिरे पेई पोइ चारि साल मुंहिंजी शादीअ खे थिया पोइ मूंखे हिकु बबू ॼाओ मुंहिंजो बबू ॾाढो मस्तु आहे जेको बि जीअं बि मां गुरू बाबा खां घुरंदी हुअमि भई मुंहिंजे ॿार में ई ई गुण हुजनि गुरू बाबा मूंखे हेड़ा ई गुण हुन में ॾिना अथई हुन में हर दफ़े पहिरो नंबर ईंदो आहे स्कूल में सभिनिनि में भाॻु वठंदो आहे हुन में बि पहिरों नंबर ईंदो आहे ॾाढो सुठी तरह होशियार आहे इनकरे भॻवानु जो लख लख शुक्र आहे जो मुंहिंजो बबू अहिड़ो मस्तु आहे मुंहिंजी ज़िंदगीअ में इलाही लायूं चाढ़ियूं आहियूं त बि गुरूअ जी इच्छा समुझी हलंदासीं हलंदासीं हलंदासीं पर छिले ॿ हज़ार वीह में हाणे मुंहिंजे पप्पा खे कैंसर थी उहो टाइम हिकु ॾाढो धिको लॻी वियो की भई ई छा ई हिकु त मम्मी बि न वरी पप्पा खे इहो सभु पर पोइ ऑपरेशन करायोसीं दवाऊं थियूं सभु थियो पर त बि कोन मतलबु ॾाढो फहिलजी वियो अंदरि सरीर में कैंसर त उहो हिकु साल रखी ॿ हज़ार एकवीह में पप्पा गुज़ारे विया पोइ मुंहिंजी भेण जी शादी हुई अने हितां पप्पा गुज़ारे विया पंद्रहां ॾींहं रखी असांखे शादी ॾियणी हुई पर कीअं मतलबु उहो टाइम कढू इलाही ॾुखियो हुन टाइम में कोविड कोरोना बि आयो हुओ उहो ॾाढो माना ॾुखियो हुओ टाइम कढणु छो की कोरोना में केतिरो सभु माण्हू हेॾो सभु थी वियो हुन में मूंखे बि कोरोना थियो ॾाढो माना इलाही हंधु ताईं थियो मां छह छह बाटला चढ़ाया पेई पर मूंखे कुझु असर ई न पिया करनि उहे हेॾी हालति मुंहिंजी ख़राबु थी पर पोइ त बि हिंमत करे वियासीं गुरू मतलबु बाज़ारि वेंदा हुआसीं सभु तयारूं कयूं सभु कयो धीरे धीरे नेठि शादीअ जो ॾींहुं आहियो शादी थी हाणे उहो बि ख़ुशि आहे असां बि ख़ुशि आहियूं टाइम ॾुखियो निकितो पर चवंदा आहिनि न समय हलंदो वेंदो आहे टाइम हलंदो वेंदो आहे इअं करे करे पाण बि मतलबु इअं ठहंदा वेंदा आहियूं इअं करे मन खे ठाहे ठाहे ठाहे ठाहे हलयासीं सभु सुठी तरह थी वियो मां हा ऑनलाइन वेपार बि कंदी आहियां हुन में वॻा चप्पलू बुट अहिड़ो सभु रखंदी आहियां टाइम निकिरे हिन हिसाबु सां कंदी आहियां भई हा मूंखे आर्थिक तंगी कोई कोने गुरू बाबा जी ॾाढीज महिर आहे असांजे मथां हिन ॻाल्हि में हुन में मूंखे कोई वांदो कान्हे हाणे सभु सुठो ई आहे भॻवानु करे अॻियां बि सभु सुठो ई हलंदो रहे हलंदो रहे हा मूंखे पाणी पूरी ॾाढी ज वणंदी आहे मुंहिंजी ॾाढी मतलबु इलाही वणंदी आहे उहा मुंहिंजी उहो मूंखे ॾाढो मतलबु वणंदो आहे ॾाढो सुठी तरह हाणे लाइफ़ निकिरे थी अॻियां बि निकिरे